पुला साई भाॼी कचरियूं खीचा आलू तरियल कचालू तरियल भिंडियूं चांहि गिदरो सूफ केलो तुरियूं स्वांजरो मेहा वाङण टमाटा बसर आलू मिर्चु